मेथाइ होन्नाया जाहैबाय मोनसे मानसिनि गोजोनथि लाबोनाय मोनसे बिथिं मेथाइ होन्नाय लोगोनो बिजों जिखुनु दामनाय देन्नाय मोसानाय बुस्थुआ थाफायो जोङो साख्रि होन्नाया जों फरायनायजोंल' नोङा जों दानि जुगाव जों नुदों मेथाइ रोजाबनाब्लाबो मोजां मेथाइ रोजाबनाबो बुहुत मानसियानो दा साख्रि बाख्रि मोनो जेरै जोंनि आथिखालाव जोंनि स्कुलफ्राव मिउजुक कर्स होयो जेरै नभदय आमफ्राइ सेन्ट्रेल स्कुल बिदि गोबां स्कुल दं बिथांमोनहा बे मेथाइ रोजाबनानैनो दामनाय देनायजोंनो बिथांमोनहा दोनै साख्रि मावनो हादों आरो बे साख्रि मावनानैनो बिथांमोनहा हाबा मथे जिमान जोङो इस्कुलाव साख्रि मावग्रा हग जोंनि बेंकआव मावग्रा हग बेफोर मावनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जिमान दरमाहा मोनो बिथांमोनहाबो बै एखे बै बे जि बिलाक मेथाइ रोजाबनायनि स्कुल माबा बै जोंनिनो नभदय स्कुल बे एखे दरमाहाखौनो मोनो हथे मानसिनो थांना थानो थाखाय जोंनो गोजोनबो नांगोन मेथाइ नांगोन मोसानाय नांगोन मुसुरनाय नांगोन आरो बे मेथाइफोरानो जाहैबाय जोंनो मानिसिनि गोजोन्नाय लाबोयो गोजोन होन्नाय बुहुमाव जुदि मेथाइ मोसानाय मुसुरनाय जुदि गैयामोनब्ला मानसिया मा जागौमोन बे रंजा खुसि गैया जागौमोन जों दा नुदों जोंनि बुहुमाव सान्थि लाबोनाय मेन पयेन्टनानो जाहैबाय जोंनि संगित एबा मेथाइ दा बै संगितआ दा बुहुमाव ओरैबायदि दावगादों आजि जुगाव गोदो जोङो जों जेथिया मिउजिक स्कुल फरायबाय थायोमोन बै समाव जों बुहुत गोजानाव संगित सोलों सोलोङो जायोमोन दा जोङो जोंनि बे जोंनि जायगायावनो जोङो मा बे मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौ जोंनियाव क्लास होयो बे क्लासनि गेजेरजों गथ'फ्रा जोङो आसलथे मोनसे जों गौरब खालामो जोंनि बि स्कुल हिसाबै जोंना केसिसि नामनि स्कुल बे केसिसि नामनि स्कुलाव जों मोनसे गौरब खालामनाय मा जों गथ'फोरखौ जोङो मा खालामनांगौ गोजोन जेरै उधफात दालि खालामै जोंनि गेजेराव दा सुबुं आरो बांसिन उतफातदालि खालामनाय जानाय लोंनायाव खोब गोमो हाबना थायो हाबसोना थायो गथिके बे बुस्थुखौ जोङो जोंनि सिमला एरियायाव जोङो मोनसे मिउजिक स्कुल जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनिया जोङो रबिबारैल' क्लास खालामो बाखि सम्बार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार सुख्रबार सुनिबारा बेहा जोंहा जेनेरेल स्कुल दंखायो सरकारि स्कुल बेफ्राव जोंनि गथ'फ्रा फारायो बा बाकि जिथु रुबिबारै बन्द हरो बे बन्दआव जोंनि गथ'फोरा बे मिउजिकआव सोलोंथाइ लानो फैयो आरो बे मिउजिकआव सोलोंथाइ लानो फैनानै गथ'फ्रा दिनै सोरबा मेथाइ रोजाग्राबो जों खिसुमान गथ'फोर जाहोनो हादों जेरै बिथांमोनहा पारथ' खालामो सोरबा दामनाय दाग्राबो दं खनग्राबो दं मोसाग्राबो दं बिथांमोनहा बे फरायनायजों गेजेर लोगोसे बिब्दिहाय जोङो बे मिउक स्कुलनि गेजेरजों जोङो गोबा गथ'खौ जोङो सोलोंथाइ होनानै गोजौसिम जोङो दावगालां होनो हादों आरो जोंनिया जोंनि मिउजिक स्कुला मोनसे एइम दं जों गोदोनिफ्राइनो जोंनि गथ'फोरखौ जों बे संगितआव माबोरै जों डेभलाप खालामनो हागोन बेखौ गोदोनिफ्राइनो जोङो सानबोबाय दंमोन आरो जोङो उन्दैनिफ्राइनो जोङो बे संगितजों जोङो जरित्त'मोन संगितजों जरित्त'ब्लाबो जोङो मा जादोंमोन जोङो बै समाव जोंहा दल बायनो बा हारमुनियाम बायनो जोंहा फैसा गैयामोन दाथ' जोङो बै स्कुलावनो जोङो दल मोनो हारमुनि मोनो बिदिनो जोंनि गथ'फ्रा बुहुत डेभलाप जादों आरो ना दानि जिथु मुगा बे मुगायाव जोङो मा संगितजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरा सोरबा साख्रि मावदोंब्लाबो आरो दा जोङो जों साख्रि मावो साख्रिबो मावो आमफ्राइ जों मिउजिकजोंबो थां ओह मा मिउजिक लाइनजोंबो जों थाबायो दा जोंनि गथ'फोरा दोनै किसुमानआ साख्रि मावदों बिथांमोनहा हम संगितबो खालामदों आरो संगितजों खालामनाय लोगोसे जोङो मा गेजेर गेजेर जोङो मानसिनि जिथु मनरन्जन बे मनरन्जनखौ जोङो मा खालामो जोंनि संगितआ थार ओह संगित मानसिफ्रा थांनानै जों पग्राम खालामहैयो पग्राम खालामनानै मानसिनि गोसोफोरखो जोङो गोजोन होयो बे गोजोन होनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गथै जोंनि बिसुआ मा जादों बे संगित होन्नाय बुस्थुआ बुहुत गोजौ लेभेलागै जों दावगानो हादों आरो जोङो दथै जों मोनसे बाथ्रा मिथिगौ जायफोरा संगित मोजां मोना बिसोरखौ जुध्दु होन्ना सान्ना लायोनो जाय संगितखौ मोजां मोना बे जध्दुनो बेखौ जोङो जोंनि जिथु थिउरि बिजाबनि थिउरियाव जों मोनदोङो गथिके जोङो जिथुके जों गोजोन होग्रा मोनसे जोंनि फाथ बै संगितआ गथिके बै संगितआ निजोनो जोंनो बुहुत ओह जोंनि जिहेथु बुहुमाव जेनबा आं दा सोरबा दावहा जादों जुध्द जादों बे जुध्दखौ जोङो खिसुमान मेथाइनि गेजेरजों दोनै बुहुत मानसिखौ जोङो गोजोन होनो हादों जे जों गोरोब लायनाय गुबुन गुबुन हादोदनिफ्राय गोरोबलायनाय मोनसे समाव मा जादोंमोन बे हादोदनि मानसिया बै हादोदआव थांनो हायामोन दा जोंनि गेजेराव मोनसे दंमोन जोंहा जाहोन मोनसे समाव जोंहा बर' हारियानो मोनसे समाव बे गामिनि मानसिया बै मोनसे गामियाव थांनो हायामोन थांनो हायाब्ला जोंथ' हादारन मोनसा थांलायनाया जोङो नायनो बालायनाय मोनसे जोंनि ब्रेनाव सोना होदोंमोनथ' बै समाव खिन्थु जोङो मा बै समाव जोङो गोरोबहोनो थाखाय बे जोंनि बर' जाथिखौ गावजों गाव गोरोबहोनो थाखाय मा खालादों प्रतम जोङो संगितनि मानसिया थांदोंमोन बे गामिनिफ्राइ बै नेक्स मोनसे गामियाव थांनोबा बे संगितनि मानसिफ्रा थांदोंमोन बिदिनिफ्राइसो बिनि उनाव फैदोंमोन मा गेलेनाय आयदाफ्रासो थांदों बेनि उननिफ्रायसो हादारन मानसिया थांदों दा जोङो होनाबा नों नायदो बै संगितनि मानसि थांनाय गामिनि जों जाबाय मिउजिकखौ मोजां मोनग्रा गोजोनखो हास्थायग्रा बे संगितआ जाबाय गोजोनखौ मोजां मोनग्रा गोजोनखौ हास्थायग्रा गथिके बे गोजोनखौ हास्थानाय खारनै बै जों संगितनि मानसिफ्रा जों मा बै जि बिलाक गोजोन होनो हानाय जेराव जों दावहानि माबा गन्द'गल बे समाव जोङो बे जागायाव थांनानै गोजोन होनाय लोगो लोगो मानसिया मोनसे अनसाइनाय फैयो बै बि गामिनि मानसिया बैहाय थांनो हाया होनब्लाबो जेथिया नोङो बेयाव सासे मानसिया मेथाइ रोजाबगोन रोजाबानाय लोगो लोगोनो मा बैखौ मोनसे अनसाइनाय फैयो अनसाइनाय लोगो लोगोनो मा फैयो जों मानसिनि मोजां मोन्नाय बे बुलायनाय सुलायनाया जे गैया जायो जेरै जोंनि जो दो दो दोनै जोंनि इण्डियानि मानसिया अबा दल नों आंनि मानसिया जुदि नों माबा थां पाकिस्टानाव थाङोब्ला बे मा जायो दा थांबाथाय मा जोगोन बिसोर गावथारलायगोन बा बुलायगोन खिन्थु हंगितनि मानसिया जुदि मोनसे जायगायाव जुदि मेथाइ रोजाबोब्ला मोजां मेथाइ रोजाबबा होनगोन बा बा मोजां मेथाइ रोजाबदों दा बै हंगित होन्नाय बुस्थुआ ओरैबायदि गुवार ओरैबायदि गोथौ जेराव जोङो बे संगितखौ फोजोबनो हाया संगित होन्नाय बुस्थुखौ जोङो फोजोबनो हाया जिमानो सोलोंगोन हेमानो नों गोरों जागोन गुबुन गुबुन मोनसे आयदा मोनगोन बे जाबाय संगित गथिके जों संगित खालामनानै बा मेथाइ रोजाबनानै जोङो बुहुत जानाय जोंथ' दिनै नुदों बुहुमाव गथै जों मेथाइ रोजाबनानै बा एक्टिं खालामनानै बुहुमाव धोनि धोनि मानसिफ्रा जाहैबाय बांसिन बै संगितनि मानसि नुयो बेनि उनाव आरो दों खेला दुला बे मिनिस्टारफोरजों लिं दंथ' जोंनिया हथिके दा संगित मानसिफ्रा ओरैबायदि धोनि धोनि दं दा गथिके जों मेथाइ रोजाबनाबो एक्टिं खालामनाबो जों बुहुत दावगानो हायो आह बैबायदि आरोखि हथिके जोङो आंनियाव मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथाङा गावनि जिउनि गुबुन बिथिं जेरै साख्रि एबा फरायसालिजों माबोरै समान खालामो समान खालामनायाथ' समान खालामनो हायो माब्रै होनबा सासे फोरोंगिरिया फरायनानै जिमान दरमाहा मोनो थिक बै मिउजिक लाइननि एबा मेथाइ रोजाबनाय मानसि साख्रि दं बेयावबो जेरै जोंनियाव ओह आं दहायनो होनदोंमोन नभदय स्कुलाव जेरै साबजेट टिसारनि टिसार दं थिक बिदिनो मिउजिकनिबो टिसार थायो आरो बिदिनो जोङो अल इण्डिया रेडिअफ्राव आर्टिस थायो दामनायफोरबो थायो मेथाइ रोजाबबाय थायो बिथांमोनहा मोजां सेलारि मोनो एयाव आरो इयो दाग्रा जोमग्रा स्टाप थायो बिथांमोनहा मोजां से सेन्ट्रेलनि से सेलारि मोनो अल इण्डिया रेडिअफ्राव दा बे बायदिनो आरो